भारत असांजो ॾाढो सुठो देश आहे हितऊं जो लोकतंत्र ॾाढो वॾो लोकतंत्र आहे ऐं हितऊं जूं पाटियूं

कानून आहे ऐं हितऊं हितऊं जा कुझु माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके कानून न मञींदा आहिनि पर असांजो लोकतंत्र असांखे इहो चवंदो आहे त असांखे हिन कानून खे मञणु खपे ऐं असांखे हितऊं हिन जे नियमनि ते हलणु खपे

ऐं मुंहिंजो पसंदीदा नेता पीएम नरेंद्र मोदी आहे जॾहिं मां उन्हनि सां मिलंदमि तॾहिं मां हुननि खे चवंदमि उन्हनि खां पुछंदमि त तव्हां ॾाढो उन्हनि खे चवंदमि त तव्हां असांजे देश लाइ ॾाढो सुठो करे रहिया आहियो ऐं ईअं ई तव्हां तव्हां असांजे देश खे अॻिते वधाईंदा रहो ऐं ऐं मुंहिंजी इहा आहे त हर बार मां असां तव्हांखे ई नरेंद्र प्रिय प्रधानमंत्री ठाहियूं ऐं तव्हां सुठो कमु करे रहिया आहियो हितऊं जूं असांजियूं पाटियूं लोकतंत्र जूं पाटियूं असांजे लाइ ॾाढो सुठो कंदियूं कमु कंदियूं आहिनि आहिनि जीअं त असां हाणे असांजे हिते नया नया रोड त ठहनि नईं नईं सुविधाऊं अची रहियूं आहिनि जीअं पह पहिले हिन सभिनी सुविधाउनि खां असां वनचित हुआसीं असांजे देश जो ॾाढो वाधारो थी थिए थो हिन लोकतंत्र खां ऐं असांजियूं पाटियूं जीअं भले पाण में थोरो विणंदियूं आहिनि पर ॾाढो ई